हँ हमरा हमरा गाँवमे हम अपना गाँवमे बहुत अथि बहुत दिनसँ बेरोजगार बैसल छी हमरा हमरा गाँवमे कोनो रोजगार करयके कोनो सुविधा सुविधा सुविधा नहि यए यदि हमरा गाँवमे यदि हमरा गाँवमे यदि कोनो बेरोज रोजगार मिल जेतै तऽ बहुत बहुत फायदा हेतै बहुत फायदा हेतै आओर हमरा गाँवमे बहुत यु युवा एहन छै जे जे म् म् मैट्रिक इन्टर बी ए बी ए बी ए तीए कए कऽ बे बेरोजगार बैसल छथि एहि कोनो रोजगार यदि मिल गेलै तऽ एहिके रोजगार मिल जेतै तऽ बहुत फायदा हेतै हमरा हमरा गाँवमे हॉस्पिटल आओर बहुत फायदा हेतै हेतै आओर बहुत आओर हमर रोज रोजगारके लेल बहुत हमर युवासभ बैसल छथि कोनो कोनो भी रोजगार मिल गेलै तऽ हमरा हमरा बहुत बहुत फायदा हैत एहिके लेल हम हम सरकार सरकारके बर बराबर ई कोनो नहि कोनो विकल्प हम भेजैत रहै छी जे हमरा गाँवमे हमरा गाँवके अहाँ हमरा गाँवमे अहाँ अहाँ कोनो कोनो रो रोजगार दिअ कि हमर यु युवासभ बहुत दिनसँ बेरोजगार बैसल पढ़ि लिखि कऽ पढ़ि लिखि कऽ बेरोजगार बैसल यए कोनो नौकरी तौकरीके बारेमे नहि कोनो जानकारी मिल मिलैए जे ओहिमे हमसभ कोनो कोनो भी प्रकारसँ लागल रहब अन्य अन्यथा अन्यथा समय बिता बितबै छी एम्हर ओम्हर घूमि कऽ कोनो रोजगार हमसभ रोजगारके लेल हमसभ भट एम्हरसँ ओम्हर ठुकराइत रहै छी कोन कोन सरकारसँ हमर इएह निवेदन यए जे कोनो नहि कोनो हमरसभके गाँवमे रोजगार खोलू जे हमसभ ओहिमे ओहिमे समय समय बितायब नहि नहि तऽ हमरासभके जिन्दगी एना ही बेकार रहत हमसभ एम्हरसँ एम्हर ठुक घूमैत रहब आओर कोनो कोनो भी बेरो बेरोजगार नहि नहि मिल रहल यए आओर गाँव गाँवमे गाँवमे बहुत एहन स्थिति नहि मिलैए तऽ लास्टमे कोनो नहि कोनो इसकुलमे हमसभ हमसभ प्रवेश करै छी जे केनाहु रोज कोनो नहि कोनो रोजगार मिलय मिलय तहन हमसभ इस मिल मिलय तहन कोनो नहि कोनो रोजगारके लेल हमसभ समय समयपर भट एम्हरसँ एम्हर ठुकराइत रहै छी एहिके लेल सरकारके से हमरा सभके बहुत अथि होइए कोनो एहि समय कोनो नहि कोनो एहन एहन अथि भऽ जाइए जे हमरासभके रोजगारके लेल रो रोजगार नहि मिलैए तऽ हमरासभ हमसभ गाँव छोड़ि कऽ दोसर बहुत दूर दराज जाइ छी तहन तहन तहन तऽ हमरा सभके रोजगार ओतय ओतय मिलैए नहि तऽ हमसभ ओतओसँ लम्बा सफर कए कऽ हमसभ चलि अबै छी रोजगार कोनो नहि कोनो कोनो नहि मिलैए आओर हमसभ अपन अपन गाँव आबि जाइ छी एहिके की बाद हम की कहब रोजगारके के लेल हमर अथि होय होइए गाँवमे गाँवमे युवासभ बे बेरोजगार बै हमरा अपना गाँवमे युवासभ बेरोजगार बैसल रहैए कोनो सरकारके एहि रोजगारके रोजगारके तरफ कोनो भी ध्यान ध्यान नहि छै जे जे हरेक हरेक हरेक जिलामे युवासभ बेरोजगार किए किए बैसल छै कोनो नहि कोनो रोजगार दै छै कोनो नहि कोनो रोजगार दै छियै एहिके लेल सरकारके कोनो प्रयास नहि छै आ उएह हम कहब जे सर सर सरकार उएह हम सरकारके कहबनि जे जे युवाके लेल बे युवाके बेरोजगार नहि नहि बैसबियौ कोनो नहि कोनो हरेक जिलामे रो रोजगार दियौ एहिके एहिके लेल सरकारके अपना अथि प्रयास करय पड़तै जे युवासभकेँ बेरोजगार नहि बैसय दियै कोनो नहि कोनो रोजगार लगबियै